संस्कृति प्रथापर शिक्षाके मतलब बहुत मतलब अथी अइ ओहिमे जे छै से लड़की लड़कीके नाम लिए तऽ ओहिमे लड़कीके जे छै से कोनो चीजके इजाजत नहि मिलै छै आओर ओ जे छथिन से एकदमसँ लड़कीके नहि घरसँ बाहर निकलऽ दै छै नहि पढ़ैलए नहि जॉब जॉब करऽ दै छथिन कोनो एहन जे छै ने पढ़ैएपर अगर लड़की बैसै छथि हुनका घरपर माँ पप्पा या जे भी रहे छै पहिले घरके काज कर बर्तन माँज झाड़ू दही पहिले हमर काजकर तखन जाकऽ पढ़िहेँ लड़कीके ओतेक दबाव लड़काके जे ई छैओ जे हुनका कहतै बौआ तोँ सबकिछु छोड़िकऽ पढ़ैलए बैसि जो तोँ पढ़ लेकिन लड़कीके ओ नहि छै लड़कीके छै पहिले काजकर पहिले पढ़ाइमे मतलब ओतेक धिआन नहि दै छै कमसम रहै छै आओर जे एहिमे जे छै पुतौहुके बात लिअऽ बेटीके तऽ कनि धिआनो दै छै पढ़ेबो करे छै पुतौहुके बात लिअऽ तऽ ओहिमे पुतौहुके जे छै पढ़ै ओतेक धिआन नहि दऽ सकै छै आब पढ़िके कि करतै बिआह भेलै दान भेलै घर सम्हारतै कि पढ़ैलए जेतै तऽ हुनका जे छै से पहिले कहत घरके काज करू अहाँ नहा सोनाउ पहले साउसके खाएलए ससुरके खाएलए मतलब अपन पतिके खाएलए मतलब घरके जे छै हुनका पूरा काज पूरा काज जतेक भी मतलब कपड़ा धोनाइ बर्तन माँजनाइ जतेक भी काज कहिऔ सबकाज करऽ पड़ै छै ओसब काज कएलाके बाद मतलब खाना खाउ नहि खाउ भुखले पेट रहू ओसब कएलाके बाद अहाँ जे अगर इच्छा अइ तखन पढ़ैलए जाउ अहाँके केओ कहत नहि कहत नहि जे अहाँ पढ़ैलए जाउ बेटीके जे छै से बहुत बहुत कहिऔ ने बहुत ही खराब परिस्थिति छै जे गामघर गामघरमे ओ सुविधा नहि छै आओर शायद जे लगैए आगाँके दिनमे होइ या नहि होइ एखन तक कनि कनि बेटीपर सुधार छै पर एखन नहि एखन एम्हर नहि छै तऽ वएह जे छै से हम चाहब जे अगर बेटीके कनि पढ़ेबै लिखेबै अहाँ बेटा जेना मानबै तऽ ओहो अपन जिनगीमे किछु कऽ सकै छै आओर अगर अहाँ बेटीके बेटा मानि लेबै तऽ ओहो अहाँके पइसा कमाकऽ हाथके दऽ सकैए आओर जे छै से एहिसबमे जे छै ने बेटीके जे छै ने ज्यादा कनि कम अथी करऽ पड़ै छै आओर जे छै बेटीके ओतेक धिआन नहि दै छै आदमी आओर एहिसबपर जे छै बेटी ज्यादातरसँ हुनका सबके जे दिल दुखेबो करै छै एना ओना होइ छै तऽ पढ़ै लिखैमे एहि वजहसँ ओसब कनि कमजोरो रहि जाइ छथिन आओर जे छै कमजोर रहै छथिन नहि ओतेक पढ़ि नहि पाबै छथिन नहि ओतेक पढ़ाइपर धिआन दऽ नहि आगाँ जिनगीमे आगाँ बढ़ि सकै छथि बढ़ि पाबै छथिन तऽ ईसब जे छै से मिथिलाञ्चलमे बहुत कम छै हमर संस्कृतिमे बेटीके ओतेक उँच पद नहि मिलल छै आओर नहि पुतौहुके ओतेक उँच पद मिलल छै हुनका सबके जे छै घरके काजसब करैमे बहुते मतलब दबाव देल जाए छै नहि तोँ सब बाहर जाकऽ कि करबही घरसँ जेनाकि होइ छै कतहु भोज तिहार ईसब भेल या कतहु किछु गामे सबमे कोनो पूजा भेल फँक्शन भेल तऽ ओहि सबमे हुनका सबके जाएके ओतेक इजाजत नहि रहै छनि नहि जाए देलक आओर ई तऽ जे छै बेटी बेटी जे छै ने हुनका बुझै छै जे ई एकरा पढ़ाइएके कोन फाइदा ई तऽ दोसरे घर जेतै दोसर घर जेतै तऽ तऽ हमरा थोड़े ने पइसा देत बेटी पराया धन होइ छै ने तऽ ई सोचिके जे छै हुनका किछु अथी नहि करै छै मतलब ओतेक धिआन नहि देलक गार्जिअनसब बेटीके कनि निचे टाइपके बुझलक